बर' रावआ जोंनि बर' रायजोनि थाखाय गोनांथार रावानो हारि सोलेरनि गासौबो आखुखौ दिन्थियो बेनिखायनो जोंनो रावखौ गोनांथार रावखौ जों खुगाजोंल' बुंनानै फोथांनानै लाखिनो हाया बेनिखायनो जोंनो लिरनाय आरो बे लिरनायखौ फोरोंनो थाखाय जोंनो फसंथान फरायसालिफोरखौ जोंनो नांथारगौ फरायसालिआसो जोंनि रावखौ बर' रावखौ फोथांनानै लाखिगोन थिग बेखौ जों सानोब्ला बर' राव आ जोंनो बिराद गोनांथार आरो बे बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंनि फरायसालिफोरखौ जोङो मोजां खालाम नांगोन फरायसालियाव गोबां गथ'फोरखौ जों खावलायनानै एबा जोंनि फरायसालिफोराव जों मुं थिसन थारनांगोन मुं थिसननायजोंल' जाया जों फोरोंगिरिफोरा गोबां खामानि मावनो गोनां दङ फोरोंगिरिआ गावनि मुंखौल' फोरोंगिरि होननानै लायोब्ला जानाय नङा बे फोरोंगिरिआ गथ'आ बोरैहाय रोङो बोरैहाय रोङा बेजों लोब्बा लाखिनानै बे गावनि बिमानि राव आरो बे खोथाखौ जोङो सोनानै होनांगोन दि बर' रावा जों साफ्रोमबो बर' मानसिनि थाखाय गोनांथार आरो जों हानायसेबां जों बर'फोरा जोंनि बर' रावखौ फरायाब्ला आरो गुबुन हारिया सोर फरायगोन बेनिखायनो जों बर' जानानै बर' महरै जोनोम जानानै बर' रावखौ जों फरायनांगौ आरो जों फराय होनांगौ सासे दिनै आं फोरोंगिरि जानानै आं बेखौनो बुङो बर' रावा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बे गोनांथार रावखौ जों बर' हारिनि गेजेराव लाबोथारनांगोन लाबोनायल' नङा जों बेखौ लिरनो सोलायनोबो जोंनि गोरोनथिफोरखौ सोलायनोबो नांगोन बेनिखायनो बर' जानानै बे बुहुमाव जों मोनबेसे सिनाखि जोंहा मोनसे राव लानानै जों देरहासार गोग्गानाय लाबोनांगोन बेफोरो गासैबो सम्भ'ब जों गावनि बिमानि रावजों फरायबोनानै जों बेखौ साननो नाङा दि जों बर' रावजों फरायोब्ला जों गुबुनजों कम्पिटिस'न खालामनो हानाय नङा बे नङा बर' रावआ जोंनि थाखाय गोनांथार जोंनि हारिनि सिनायथि आरो बेनो गावनिनो सिनायथि जों बर' जोंनि बर' बिमा बिफा जों दिनैल' जोनोम जानाय बादिनिख्रुइ बानायनाय बर' राव नङा बेयो जों गोदोनिफ्रायनो जों मिथियै समनिफ्रायनो बर' राव मोनसे जानानै फैदों जोंहा हांखो दंखायो आरो बे हांखोजोंनो जोङो लिरनो हायो आरो जों रायज्लायनोबो हायो जोंहा खुनु मालायनि राव गैया जोंनि रावा आलादा बेनो जाबाय जोंनि बर' राव बेनिखायनो बे बर' रावआ जोंनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव जोंनि सिनायथिफोरखौ फोरमायनायाव गोबां हेफाजाब होयो आं सानो बेखौनो बेनिखायनो गासैबो बर' महरै एबा बर' हारियै जोनोम लानानै बर' रावखौ आवगाय होनायाव एबा जौगा होनायाव साफ्रोमबो सुबुङानो मावनो गोनां मोनफा मोनफा खामानि दं आरो बै खामानिखौ जों गावबागाव गुबुनखौ नेयाबालासिनो जों मावनो आवगाय लांनांगोन